مجھے مچھلی نہیں پسند جس میں جیسے کانٹے بہت ہوتے ہیں وہ والی زیادہ تر مچھلی نہیں پسند وہ چاہے فرائی ہو چاہے سالن ہو زیادہ کانٹا والی مچھلی نہیں پسند ہے اور جھنگور نہیں پسند اور یہ کریلے کی سبزی نہیں پسند بہت کڑوا ہوتا ہے اس لیے بھی اور پسند ہی نہیں ہے کریلے کی سبزی اور یہ پھلیاں نہیں پسند اور